औ नांगौ माने बर'आव जुदि बे लिरनाय थायोबा बिराद हेफाजाब होगोन आरोखि बै आबौ आबैफोरनि थाखाय नङाबा बे बाजि बैसोनि गोजौफोरनि मानसिफोरनि थाखाय गाहायफोरनि थाखायबो बिसिनि थाखायबो मोजां जायो मानोना गावनि माहोनोमोनलाय माथ्रि भासाखौलाय सोरथो मोजां मोना जानांगौ स' बेयाव बिराद हेफाजाब होगोन मानोना जोंनि बे जायगायाव बयबो इंराजि रोङा स' बे बेंक नि पर्मफ्रा इंराजिजों होनायखाय मानसिफ्रा रोङा ओंखायनो खाथि खालानि मानसिफोरनावसो हेफाजाब होनाय जायो ओमफ्राय बयबो हेफाजाब होग्रा जायाना ओंखायनो जे मानसि जाय आबौ आबैफोर थायो बिसोरना बिराद हेंथा होयो बिदिआव ओंखायनो हायोबाथ' फैयोबाथ' मोजां ओमफ्राय एसे माबायाबो गभारमेन्ट आबो इनिसिएटिभ फोर लाबा बिराद हेफाजाब होगोन बिदिनो